नहीं हम लोगों के आस पास कोई चारागाह नहीं है जिससे हम अपने पशुओं को चारा ले जाकर चराए हम लोग खुद ही अपने खेत में चारा बोते हैं उसको काट के पशुओं को खिलाते हैं यहाँ पे कोई चारागाह नहीं है जो खेत में हम लोग धान बोते हैं उसी का पूरा रहता है या घास ऊस बो दी जाती है उसी को काट के पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है और खराब जलवायु जैसे नदी का गंदा पानी और ये पर्यावरण घास घास पे सब गंदगी ही रहती है तो पशु को ज़्यादा खुल करके नहीं चराया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को घर के ही चारा खिलाए जाते हैं जो खेत में उगते हैं और घर से ही जो नल का पानी हम लोग पीते हैं वही पशुओं को भी पिलाया जाता है और पशुओं पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है ज़्यादा क्योंकि हम लोग तो घर का ही खिलाते है हाँ यदि कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को पशु डॉक्टर को बुलाके उन्हें दिखा दिया जाता है और जानवरों को घर घर के ही पानी जो हैन्ड पाइप लगा हुआ है उसी पानी से जानवरों को नहलाया जाता है और पिलाया जाता है और जो टेबल का पानी आता है खेत में चारे के लिए कभी कभी उसका भी प्रयोग कर लिया जाता है जिससे जानवर कम बीमार पड़ें और उन पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े यदि जानवर ये गंदी चीज़ें खाएगे प्लास्टिक जो गलती से खा लिए या गंदा पानी पी लिए तो बीमार हो जाएँगे और बीमार होंगे तो परेशानी होगी हम ही लोगों को तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो देख रेख में खेत में उगाते हैं उसी को पशु को खिलाते हैं और घर का ही साफ़ शुद्ध पानी उन्हें पिलाते हैं और मौसम खराब होने से इस समय तो धूप बहुत तेज हो रही है तो पशुओं को छाया के लिए पेड़ पौधों के नीचे यह छप्पर डालके उसके नीचे उन्हें बांधा जाता है ताकि उन्हें आँच ना लगे जिससे वो बीमार ना हो और जो घास वास है उसको भी धूप में ही रखा जाता है ताकि धूप उप लगने से वो गरम होगी तो नुकसान करेगा खाने से पशुओं को तो हम लोग पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और हरी भरी घास जो अगल बगल है तो वो तो है ही नहीं कि पशुओं को खिलाया जाए और यदि गलती से भी पशु छूट गए और बाहर चले गए गलती से यदि कुछ खा भी लिया तो उसे पे ध्यान दिया जाता है उन्हें कुछ उपचार दिए जाते हैं जैसे कि हल्दी पीस के या तेल दोनों एक ही में मिलाकर पिला दिया जाए और या ये फिटकरी विटकरी दे दिया जाता है नीम की पत्तियाँ तोड़ के दे दी जाती हैं अन्दर कोई गंदी चीज होगी तो वो उससे साफ हो जाएगा उनका पेट जो उनके अंदर की गंदगी रहेगी वो साफ हो जाएगी और बुरे प्रभाव से कभी कभी उनके मुँह में छाले हो जाते हैं और ये प्रदूषण की वजह और लार जैसे टपकने लगता है उसके लिए भी फिटकरी के पानी से उनके मुँह पे छप्पा दिया जाता है ताकि यदि कुछ हुआ हो उनके मुँह के अंदर या गलती से कुछ खा लिए हो तो साफ हो जाएगा चेहरा उन लोग का मुँह सॉरी और इसकी वजह से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है पशुओं का क्योंकि हम गरीब लोगों के तो पशु ही जीवदाता होते हैं ना अन्नदाता उन्हीं के वजह से हम लोग जीते हैं खाते पीते हैं और हम लोग का रोजगार चलता है दो वक्त की रोटी मिलती है यदि वही अच्छे नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे अच्छे रहेंगे